دہلی میں مقامی کاروباری برادری ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں جیسے اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں ایک ٹھیکے دار ایک بلڈنگ کا کنسٹرکشن کرتا ہے بلڈنگ کے کنسٹرکشن میں الگ الگ پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے جیسے بلڈنگ میں ضرورت ہوگی پانی واٹر سپلائی کی جس کے لیے ہمیں پلمبر کو بلانا پڑے گا بلڈنگ میں ضرورت ہوگی الیکٹریسٹی کی جس کے لیے ہمیں الیکٹریشن کو بھی بلانا پڑے گا بلڈنگ میں ضرورت ہوگی فائر سیفٹی کی جس کے لیے ہمیں فائر سیفٹی انجینئرس کو بلانا پڑے گا الگ الگ شعبوں کے لوگ ایک ساتھ مل کر ایک کام کو انجام دیتے ہیں جب سا الگ الگ ڈگری یافتہ اور الگ الگ شعبے کے لوگ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تبھی کام انجام پر پہنچتا ہے